छा हाल आहे दादा मां साईं तव्हां जे पाड़े वारो राजेश भाऊ अच्छा ॿुधायो तव्हां

भाऊ असां त घर में ई गणपति रखंदा आहियूं ॿाहिरि पंडालनि जी ॻाल्हि सम्झि में ईंदी कोन्हे का ॿाहिरि जेके ॿाहिरि जेके कमु थियनि था न उहे असांखे ॻाल्हि सम्झि में न ईंदी आ असां घर में रखन्दा आहियूं उहो ई असां लाइ सुठो आहे छा आहे ॿाहिरि सॼी गणपतीअ जे नाले ते सभु थिए थी भई फ़ालतू गिरी हेॾां होॾां पैसा जमा कर वरी हीउ उल्टो सुल्टो ख़र्चु कनि था बैंडियूं वजाइनि था हेॾा आवाजु कनि था त बि असां रखन्दा आहियूं घर में उहो असां लाइ सही आहे असांखे छा आहे पूजा पाठ भक्ती करिणी आहे बाक़ी हाणे सॼो ॿाहिरि कम थो थिए फ़ालतू गिरीअ जो उनखे छा कयूं भाऊ नथा सम्झनि न माण्हू तव्हां जेतिरो बि समुझाईंदो सम्झंदा उहे बि कानि के ऐं हाणे गणपति जो जॾहिं खां रिवाजु चालू थियो लोकमान्य तिलक कंहिं मक़सद सां गणपती रख उहा माण्हू खे ॼाण ई कोन का उन मक़सद सां गणपती गणपती रखी अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज सां मुक़ाबलो करण लाइ मना माण्हुनि खे जमा गॾु करण लाइ रखी आहे के हुनजो हिकु पवित्र मक़सदु उहो असांजे देश जे आज़ादीअ में हुनजो हिकिड़ो हिसो हुयो पर अॼु जी जनरेशन खे माण्हुनि खे सम्झायूं था त असांजे सम्झण ई नथा पिया ऐं अॼुकल्ह जा ॿार बाबा पंहिंजी मर्ज़ीअ जा आहिनि हाणे जेके कारण ॿार असां हाणे छा था करूं असांखे त यार घर में ई वणंदो आहे भई सुठे नमूने घर में हुजे सुठे नमूने भक्ति भाव कयूं सुठे नमूने मिटि माइटनि खे घुरायूं धाम धूम सां करे गणपतीअ खे विदा कयूं था हुनमें मज़ो आहे बाक़ी तव्हां ॿियो ॿुधायो कहिड़ो हाल चाल आहे हा हा हा हा हा भाऊ भाऊ गणपती जेॾीमहिल विसर्जन करणु वञनि था हूअ राति जो ॿारहें खां पोइ विसर्जन करणु वञनि था सुभाणे कोई हादसो थी पए काई ॻाल्हि थी पए माण्हू पंहिंजे ढंग सां जेॾीमहिल सिजु लहे थो होॾीमहिल टाइम सां विसर्जन कनि न हेड़ियूं ग़लति ॻाल्हायूं था कनि पिया त हिन करे उहो ॻाल्हि सम्झि में न ईंदी आहे हाणे असांजा हा हा हा घर में घर में रखो उहो सही आहे ॿाहिरि जी मगजमारी न हुजे असांखे भॻवान खे ॾिसिणो आहे असांखे पंहिंजी भक्ति भाव करिणी आहे बाक़ी इहे ॻाल्हियूं अॼायूं सॼायूं सम्झि में नथियूं अचनि ठीकु आहे ठीकु आहे दादा ठीकु आहे हले ओके